السلام علیکم و رحمتہ اللہ ہاں ہلو سلام علیکم

سر ہیں تو اصل یعنی چھ سات مہینے سے ہیں بٹ دو مہینے سے ہم علاج ویسے کروا رہے ہیں کئی جگہوں سے ہاں لیکن کوئی ہاں کھانے میں کچھ جہاں تک ہو سکتا ہے یعنی ان کو شوگر فری چیز دیتے ہیں اور بہت ساری جیسے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم ان کو جی

جی سر اوکے اوکے سر اوکے اوکے سر تھینک یو ٹھیک ٹھیک سر ٹھیک